लग्न म्हळ्यार एक चली आनी चलो हांचें गटबंधन ह्या गटबंधनाच्या वेळार हो वेगवेगळ्या वेवस्थापन करपाची आमकां गरज पडटा ताचीच वेवस्थापन एक म्हणल्यार जेवणाची वेवस्था करपा खातीर पिवपाच्या उदका साठी उदकाची वेवस्था करप हें खूब म्हत्वाचें आसता पयलें म्हळ्यार ते गांवाच्यो वेवस्था जी आसा ती वेगळें पद्धतीन आसता उदाहरणार्थ काही लोक जे आसात गांवगिरे जे वाठारांतले जे आसा ते आपलें लग्न जें आसा चल्यालें चलयेलें तें गांवांत करतात ताजी जेवणाची वेवस्था उदकाची वेवस्था ही गांवातूच एक जाग्यार केल्ली जाता दुसरे वाटेन जाचे कडेन वेवस्थीत आपल्या घरगुती प्रमाणे आपल्या पयशांच्या मदतीन जो लग्न जो आसा वेगवगेळ्या मोठ्या सभागृहांत करपाचो विचार करता थंय वेगळी परिस्थिती किंवां वेगळें वेवस्थापन केल्लें वता पयलीं सुवातेर म्हळ्यार गांवांत जेन्ना एखाद्याचें लग्न सुवाळो जाता जाल्यार उदकाची वेवस्था खंयच्या नळाचें उदक जें आसा तें एक मोठ्या टाकयेन भरून दवरलें वता ज्या टाकयेची क्षमता जी आसा ती दोन हजार लिटर किंवां तीन हजार लिटर अशें पद्दतीन आसता आनी हें उदक जें आसा लग्नाच्या आदल्या दिसा जेवणाच्या खातीर आनी लग्नाक जें जेवण करता त्या दिसाक उदकाच्या वेवस्था खातीर तें भरून दवरलें वता तेजे पसून जेका पिवपाच्या उदकाची संवय करपाची आसा ताणें आता काही प्रमाणात लोक जे आसा तें वेगवगेळे फिल्टर वापरून तें उदक लोका पर्यंत दिवपाचो प्रयत्न करतात काही जण आतां जें बाटल्यांनी उदक मेळटा तेंयी उदक दितात दुसरे वटेन जेन्ना एखाद्याचें लग्न वेगवेगळ्या सभागृहांत जाता थंय प्रामुख्यान प्रत्येक जो ताजो सोयरो आसता ताजो मित्र आसता लग्नाक वता तेन्ना ताका फिल्टराचें उदक दितात आनी बाकिचें तोंड धुंवपाक हात धुंवपाक ह्या उदकासाठी त्या सभागृहाची मोठी टाकी आसता तातूंत भरून दवरता जेन्ना गांवांत एख्याद्याचें लग्न जाता तेन्ना लग्नाची वेवस्था आनी जेवणाची वेवस्था जर गांवातूच जाता जाल्यार त्या गांवातले लोक एखादे दोन दीस पयले तें टाकी जी आसा ती भरून दवरतात जरी एखादे दिसाक नळाक वेवस्थीत उदक आयलें ना जाल्यार सरकाच्या टेंकर प्रमाणें जें उदक पुरयता तांकां फोन करून तांचे कडल्यान एक टेंकर दोन टेंकर अशें त्या गांवांक ज्या जाग्यार लग्न जाता थंय पुरोवपाचें काम करतात आनी अशें पद्दतीन सगलें लग्न सुवाळो जो आसा वेवस्थीत करपाक आमी उदकाची वेवस्था करतात